पुरनका गीत सभ जे छै से बहुत रमनगर छै झमटगर छै एखुनका गीत छै से अपन ओहिना जे छै से अपन ई गाबै छै लेकिन एखुनका जे एखुनका लोककेँ एखुनके गीत नीक लागै छै पहिलुका लोककेँ पहिलुका गीत नीक लागै छै लेकिन पहिलुका गीत जे रहै सोहरे रहै महादेवे रहै तऽ बहुत नीक लागै सुनैमे गाबैमे आ एखुनका गीत छै से खाली फिल्मी तर्ज पर का छै फिल्मी लोक सभ भेलैया फिल्मी गीत गाबै छै हमरा सभकेँ जे छै से पुरान लोक पुरनकेँ गीत नीक लागै छै तऽ हमसभ जे छै से अपन पुरान गीत गेलहुँ तऽ वएह गीत नीक लागल झमटगर लेकिन एखुनका लोक जे छै से फिल्मी तर्ज परका खाली गीत गेलक फिल्मी लोक सभ भेलै फिल्मीए गीत गाबै छै विद्यापति तऽ लक्ष्मीनाथ गोसाईकेँ तऽ तारामाईकेँ तऽ दुर्गा माईकेँ तऽ कालीमाइकेँ इएह सभ गीत लोक गाबै छै भजन गेलक